जोंनि भारत हादरनि राजखान्थिया सुबुं खुंथाय महरनि राजखान्थि भारतयाव देरसिन राजखान्थि हानजाफोरानो जाबाय कंग्रेस बि जे पि ए ए पि आरो बायदि बायदि जोंनि भारत हादर आनो सुबुं खुंथाय राजखान्थिनि देरसिन हादोर आरो सुबुं खुथाय राजखान्थियानो बयनिख्रुय साबसिन राजखान्थि नाथाय माखासे राजखान्थिगिरिफोरा रां होनानै सुबुंफोरखौ बायनानै गावखौ देरहा होनाय खायदाखौ आं मोजां मोना आंनि मोजां मोनसिननाय राजखान्थिदारायानो जाबाय आरबिन्द केज्रिवाल आङो बिथांखौ लोगो मोनोबा बिथाङा एबारनि राजखान्थि गेलेनायाव देरहागोनना देरहाया होननानै आं सोंगोन